میں ایک مورتی کار ہوں اور میں نے کافی مجسمے بنائے ہیں کافی بڑے بڑے لوگوں کے مجسمے بنائے ہیں تہواروں پہ مجسمے بنائے ہیں اور میرے مجسموں کو کافی سراہا جاتا ہے ایسے ہی ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں تو اُن اُن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے اپنے بُت بنوائیں اپنی اُن کی جو پوجا ہوتی ہے اپنی پوجا کے لیے وہ نئے بُت بنواتے ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو ایسے ہی ایک بار گنیش چتروتھی پہ کچھ لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اُن کے لیے گنیش کی گنیش کا مجسمہ بناؤں تو میں نے اُن کی درخواست قبول کی اور میں نے اُن کو ایک اچھا گنیش کا مجسمہ بنا کر دیا وہ کافی خوش ہوئے